आं रोङाहाय दे फोरोंहर दे नोङो माबायदि बानायोसाय बानलु आसारखौ आं रोङाना

औ औ आंथ' बारा रोङा हो औ नों माबा बबेबा आं बबेबाखौ रोङाना नों खिन्था हरदो ओमफ्राय बे बानलुखौ हाथायनि मा बे बानलुखौ मा खालामनांगौ होनदों

औ